पंजुवीह नवंबर उणिवीह सौ टियासी ॿ जनवरी अरिड़हं सौ सठि सोरहं अक्टूबर उणिवीह सौ पंजाहु यारहं नवंबर उणिवीह सौ यारहं पंद्रहं जुलाई उणिवीह सौ ॿाहठि